जी हाँ शर्मा ट्रैवल्स से बोल रहे हैं जी जी कौन सी गाड़ी चाहिए

ठीक है बता देता हूँ उसके में उसमें ख़र्चा इतना लगेगा चार हज़ार लगेगा ख़र्चा हाँ और पाँच छः से पाँच छः लीटर पेट्रोल लगेगा

कहाँ जाना कहाँ है कौन हाँ हाँ पाँच छः लीटर में तो हो जाएगा

सर पान छः मिली है पान छः मिली के लिए तो फिर छोटी कार ले जाओ

हाँ उसमें थोड़ा क्या कम ख़र्चा लगेगा जी ओके दो दो से तीन लीटर में चली जाएँगी वह हाँ हाँ हाँ ठीक है तो वह छोटी कार ले जाओ और रहेगी उसका भी पेट्रोल तो उसका पेट्रोल तो दो ढाई लीटर लगेगा और किराया तो कम हो जाए हाँ किराया कम लगेगा उसका लगेगा तीन एक हज़ार

और ठीक है तो फिर आ जाओ हमारा एड्रेस है यह इधर नाके पर हाँ हाँ प्रताप टाकीज के पास आ जाना